मैंने कभी अपनी मूल भाषा के अलावा कोई पुस्तक तो नहीं पढ़ी है लेकिन अ बहुत बहुत ज़्यादा अ भी मैं अ किसी अ पात्र के बारे में नहीं जानती हूँ क्योंकि जिस टाइम अ मैं अ दूसरी या तिसरी कक्षा में थी उस टाइम अ हमारी मातृ भाषा हिंदी अ अभी भी हिंदी है और आगे भी हिंदी ही रहेगी लेकिन उसके इलावा हमने कोई दूसरी भाषा नहीं पढ़ी है और स्वामी अ विवेकानंद जी जो थे उनकी अ एक उनकी किताब है जो दुनिया में हर इंसान बच्चा भी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाई जाती है उनके बारे में उनके पात्र को समझाया जाता है कि इनका व्यक्तित्व इनका रहन सहन ये कैसे थे कैसे विचार थे इनके किस तरीके के इंसान थे ये और इनसे दूसरो को प्रेरणा मिलती है कि हमें अपनी जिन्दगी में कितनी ऊँचाइयों को छूना चाहिए और क्या क्या करना चाहिए क्योंकि इस तरीके से प्रेरणा अ ले के हम अ स्वामी विवेकानंद जी के चरित्र अ अ पुस्तक पढ़ कर उनके चरित्र के बारे में जान सकतें हैं उनको पहचान सकतें हैं कि ये व्यक्ति कैसे थे और किस तरीके से अ हमें अपना जीवन यापन इस तरीके से ही करना चाहिए अ जैसे कि स्वामी विवेकानंद जी ने किया